रेडियो टीवी ऐं प्रिंट मीडिया में सिंधी भाषा जो इस्तेमालु घटिजी वियो आहे असांजे हिते मध्य प्रदेश में भोपाल खां सिंधी रेडियो हर आरितवारु ते हलंदो हुओ गाना भॼन हूंदा ऐं उहो ई बंदि थी वियो आहे ऐं तंहिंखां पोइ टेलीविजन ते बि मां सम्झा थो कोई न कोई सिंधी प्रोग्राम न ईंदो आहे जंहिंखें असां सिंधी ॾिसी सघूं ऐं बाक़ी रही प्रिंट मीडिया में बि सिंधी अख़बार निकिरंदियूं आहिनि न भोपाल खां निकिरंदियूं असांजे कटनी खां कटनी मां सभु जो भलो निकिरंदी आहे हिकु बार घनश्याम मिलानी वीचारो कढ़ंदो आहे पर उन जो सीमित आहे प्रचार प्रसार हुन जो घटि आहे ऐं सिंधू अखंड संसार बि निकिरंदी आहे त इन जो प्रचार प्रसार त घटियलु आहे त ज़रूरी आहे की असां सिंधी ॿोली जे विकास ऐं वाधारे लाइ प्रिंट मीडिया रेडियो ऐं टेलीविजन ते बि कोशिशि कयूं जीअं असांजी ॿोली वजे वसे